हलो हलो ओला कैब मां तव्हां ऐं थोरी देरि पहिरियों ओला बुक कई हुई कुझु तकलीफ़ुनि जे करे मां इहा ओला ऐब कैंसल कयो छॾियो ट्रिप कैंसल करे छॾी छाकाणि त उन रस्ते मां हाणे न वञी सघंदुसि छाकाणि त मुंहिजे घरु में कहिंजी तबियतु ख़राब थी वई आहे त मां तव्हांखे दरख़्वास्तु थो कयां की तव्हां मूंखे जेके मां पैसा एडवांस भरे चुको आहियां उहे मुंहिंजे अकाउंट या जी पे जे ज़रिए मूंखे तव्हां वापिसि करे छॾींदा